हेलौ औ आं दङ नै रुमावनो नोंलाय ए मा खौरां मा खबर आंबो दङ थिगानो सानजौफुनि ओंखाम जाबाय

दिनै जा गरम बे सान्नैसो गरम जाथारदों मैया दाखालै इसे थान्दा जादोंमोन दा नै सानथामनिफ्राय जा सानदुं नोंसोरनालाय ओम औ गासैबो थिगानो दङ नोंना जोंनिया फोथ'वाखै दासान्दि अखा गैया दै लाबोनो हायाखै ओमफ्राय इसे नेबावनोसै नोंसोरनिया फोबाय

होम औ अ

अह अ अ ओ देग्लाय बोथोरानो नै आदां गादांसो औ औ औ मा फोनो नायदों नोंलाय मोजाङै नायग्रो मा माइरं अह अ जोंहाबो देग्लाय मा फोयो आंबो माइब्राखोनो इसे फोना होगौमोन आरो माइब्रा ओमफ्राय रन्जित रन्जित न'आव जानोनो ओम ओं दान्नैसो औ ए दे दे दे फोना नायबानो जाबाय दा बहुद आलादा आलादा माइ ओंखारगासिनो ना गोदान गोदान भेरायतिसफोरनि जोंहा देग्लाय ओ सारि बिगा गायगोन होनना बुंदों ओमफ्राय आरो सारि बिगासो आदि होगोन होन्ना बुंदों आरो ना मावनाय दांनाय दानिया बारा मानसि मोनला नालाय आरो हाजिरा होना गायनो गोनां जायो

अ अ दे थिगानो जे सुबिदा जायो औ दे दे होम्बालाय